व्हडल्या स्टॅम विद्यापिठांनी आनी म्हाविद्यालयन गांवकऱ्या वि क्षेत्रातल्या बायलांक आनी लोकांक समान संद आसा अशें म्हाका दिसना व्हडल्या व्हडल्या विद्यापीठांनी व्हडली व्हडली फॅसिलिटी आसतात आनी ते व्हडले व्हडले फॅसिलिटी लागून तांचें शिक्षणा भितर बदल बेगीन जातात आनी तांकां बेगीन आयडियाज मेळपाक लागतात आनी बेगीन तीं शिकपाक लागतात गांवकरे गांवगिऱ्या महाविद्यालयांत फॅसिलिटीज कमी आशिल्ले कारणान तांकां खुबशे त्रास भोगचे पडटात प्रत्येक गोश्टीक लागून तांकां स्ट्रगल करचो पडटा जर एखादी खंयचो असायनमँट करपाक जाय खंयंचो प्रॉजॅक्ट करपाक जाय जाल्यार ताजो सोद तांकां लावचो पडटा कांय गोश्टी तांकां मेळटात कांय गोश्टी तांकां मेळनात पूण व्हडल्या विद्यापिठांनी तशें ना तांकां चडश्यो गोश्टी तांच्या कॉलेजीनीच तांकां मेळटात आनी त्या खातीर तांकां शिकता आसतना कमी त्रास जाता टॅक्नॉलॉजी आतां खूब वाडिल्ली आसा आनी ते टॅक्नॉलॉजी प्रमाणें व्हडल्या व्हडल्या विद्यापिठांनी तश्यो तश्यो फॅसिलिटीज दिल्ली आसात तांचे शौचालय म्हण तांचे स्क्रिन्स म्हण प्रत्येक क्लासान ओवर हॅड प्रॉजॅक्टर्ज ह्या सगळे गोश्टी थंय आसा डिजिटल लायब्ररी सुद्दां आसात पूण गांवगिऱ्या म्हाविद्यालयान आजुनूय डिजिटल लायब्ररी तुमकां मेळचे ना जावं प्रत्येक स्कुलान तुमकां ओवर हॅड प्रॉजॅक्टर मेळचो ना जावं कम्प्युटर्ज कमी आसतले वा ते मोडिल्ले आसपाक शकतात तर ह्या सारके गोश्टीक लागून गांवातल्या बायलांक खूब प्रॉब्लम जातात पूण जें व्हडलें विद्यापीठ आसतात तातूंत भितर खुबश्यो गोश्टी अवेलेबल आसले कारणान तांकां मात्शे कमी त्रास सोंसचे पडटात